आए जीवन में सभी लोग अपने जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए बहुत सारी ऐसे काम करते हैं जिससे कि वो उसकी पीढ़ी में सुधार आए और जीवन उनका बहुत ही आसान हो परंतु उनमें से कुछ ऐसा एक पेशा लेकर चलें जिससे कि आई पीढ़ी उसी में सहयोग करे या तो हम अपनी खुद खुद की एक कंपनी खोल सकते हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करते रहेगी परंतु उसे खोलना आसान नहीं है इसीलिए छोटे स्तरी जैसे कि नॉर्मली एक छोटा बजट बनाकर चल सकते हैं जैसे बाल की दुकान या ऐसी कुछ चीजें जैसे कि इंटरनेट कैफे या फिर अदर चीजें जिसमें आपका जीवन चलता रहेगा और कार्य करने में भी बहुत ही आसानी होती है और इसे करना भी करने में भी बहुत ही मजा आता है परंतु आई जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी को ऐसा फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप यही करो वो तो उसके ऊपर रहेगा कि वो क्या करना चाहता है परंतु अगर देख ऐसा देखा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से ऐसे बहुत सारे ऑप्शन्स हैं जो आए दिन किए जा रहे हैं